अज्ज इस गल्ला पर सनां ना कि साढ़े इत्थै मेन जेह्ड़ियां एक्टिविटियां होंदियां मनोरंजन बास्तै अपने दिला गी खुश करने बास्तै ओह् ते काफी सारियां न जि'यां साढ़े इत्थै पार्कां बनी दियां घुम्मने ताईं स्पोर्ट्स फैसिलिटियां जि'यां लाई लाओ कि खेलने ताहीं मदान बने दे खुल्ले पर ओ मदान जेह्ड़े न आह्ली पूरी तरह निं बने दे हैन रश ते फ्ही पौंदा गै हून जित्थै मेला लग्गे दा होऐ इक मेला चंबलेआल दा होंदा साढ़ै ओह् ते इंटरनैशनल होंदा उत्थै ते पाकिस्तान दे बी लोक औंदे हे पैह्ले हून थोह्ड़े हलातें दे कारण थोह्ड़े बंद होई गेदे न नेईं ते पैह्ले बड़े लोक औंदे हे पाकिस्तान आह्ले औंदे हे इत्थै मत्था टेकन बावे दी जगह बनाई दी ऐ हिंदोस्तान च पाकिस्तान च बी मेला लगदा उत्थै हफ्ता इक चलदा साढ़ै इक्कै दिन चलदा ऐ इत्थै जून म्हीनै ते लास्ट बीरवार ते बड़ी दुनिया औंदी ऐ उत्थै बी बाकी निक्कियां मोटियां छिंजां चलदे रोह्नदियां निक्कियां मेला लगदियां ते लाई लाओ तुस मई म्हीने कोला लेइयै नी ते अग्गें जुलाई अगस्त तोड़ी ते शैल मेले लगदे ने रोजे दी कुतै छिंज कुतै मेला कुतै मेल लग्गा दी ते अस बी चली जन्ने छिंजां दिक्खन घुलना ते असें होंदा निं ऐ पलवान दिक्खी औने उं'दियां कुश्तियां दिक्खी औने आं ते बाकी साढ़ै कल्चरल इवैंट होर बी लगदे जि'यां लोहड़ी आई जंदी ते देआली आंदी ऐ बसाखी औंदी ऐ बसाखी दा मेला लगदा साढ़ी साम्बा डिस्ट्रिक च ना मंदर बड़ी परानी जगह ऐ आपशंभु न उत्थै ते उत्थै शिवजी होर आपमुहारे गै दर्शन दित्ते हे लोकें गी ते उत्थै मंदर बनाए दा हून बड़ा बड्डा नामंदर आखदे न उस जगह ही उत्थै बसाखी गी मेला लगदे न बड़े भांगड़े बजदे न नच्चना गाना टप्पना ते उत्थै बी पैह्ले पैह्ले जमाने च ते आखदे बड़ा बड्डा मेला होंदा हा ते हून बी बड्डा होंदा ते हून साढ़ी जेह्ड़ी डिस्ट्रिक एडमनिस्ट्रेशन एह् सैह्जोग करदी ऐ हर इक मेले सैह्जोग करदी ऐ ते पर ओह् जेह्ड़ा पराना कल्चरल गी बचाने ताहीं ओह्दे ताहीं ते कुछ जैदा प्रयोग करदी ऐ हां गाना बजाना अजकल्ल ते डिस्ट्रिक एडमनिस्ट्रैशन बढ़ावा देआ दी साढ़ी डोगरी गी बी डोगरी च इवैंट करा दी अपना इ'यां नच्चने टप्पने गी कुतै नुक्कड़ नाटक करा दी साढ़ै गल्ल चला दी ही सोआंखे मेले दी ते सोआंखे मेले गी एडमनिस्ट्रेशन द्वारा बड़े स्टाल लगदे जेह्दे च कल्चर अकैडमी साढ़ी प्रोग्राम करांदी ऐ गाने दे गाने दे ओह् करांदी ऐ ते नच्चने कूदने दा बी होंदा होर बी बड़े एडमनिस्ट्रेशन करांदी ऐ हून आह्ली साढ़े इत्थै इक प्रोग्राम होआ ते उत्थै ऐल्ल जी साहब होर आए दे हे साढ़े माननिये मनोज सिन्हा होर जित्थै पूरे एडमनिस्ट्रेशन नै स्टाल लाये दे हे अपने अपने बक्ख बक्ख मैह्कमे दे ते उत्थै पशु पालने आह्ले एह् हैल्थ मैडिकल आह्ले अपने आई ऐफ्फ ऐस्स सी आह्ले कोपरेटिव आह्ले सारे गै मतलब जिन्ने बी ऐ हे करना पौंदा फिर केह् करना अपना अपना जिल्लै नौकरी करनी होए ते जित्थै सद्दन उत्थै जाने बी पौंदा ते साढ़े कोल ते टैम घट्ट बचदा हून घुम्मने फिरने दा निं ते हून केई मेले मिस बी होई जन्दे न साढ़े कोला ते बाकी रेही गल्ल पार्कें दी ते पार्कां इत्थै बनी दियां ते हैन पर घट्ट बद्ध गै न कुसै कुसै बिरले बिरले पिंड न इक बड्डी पार्क बनी दी साम्बै बीर भूमि पार्क महाराजा रणजीत सिंह हुंदी उत्थै प्रतिमा लग्गी दी शैल प्रोग्राम होंदा उत्थै बी त्रेई सतम्बर गी इ'यां बी चलदे रौंह्दा उत्थै पूरे साम्बे दे लोक होर उत्थै वार मैमोरियल बनाए दा अपना उत्थै मूर्तियां लाए दियां लोक जन्दे अपने श्रद्धांजलियां देन जिसलै कोई फंक्शन होंदा कोई प्रोग्राम होंदा होर बी होंदा ते स्पोर्टस ग्राउंड दी रेही गल्ल ते साढ़ै इत्थै इन्ना जैदा ओह् निं ऐ कि ह्के जगह निं हैन पूरियां कुतै लोकें मल्ली दियां कुतै पिंड ऐ गै निं ऐ जे होऐ ते फिर लोक मल्ली लैंदे सरकार कि चाहिदा उ'नें गी छड़ाना छड़ाना चाहिदा जी कि केह् लोकें दे खेडने दी जगह बनी जाह्ग ञयानें दे घूमने फिरने गी ओह्दे कन्नै तन खेडन गे ते सेह्त खरी रोह्ग नेईं ते केह् होंदा कि हून अंदर बड़ी रोह्गे ते जुड़ना गै उन्न ञयाने हून रेही गल्ल मेलें मुलें जाने दी ते उत्थें कैह्दे पैसे लग्गने ने जेह्दा टैम होना चाहिदा कोल जाने दा टैम होऐ ते जाना इ'यां कि'यां जाना जे टैम गै निं होग ते पैहा पुहा कोई नेईं लगदा ऐ बस टैम लगदा जाने दा होर बाकी साढ़े साम्बे च ते बड़ा नजारा दो त्रै इलाके पौंदे ने कंढी बैल्ट बी पेई जन्दी ख'लका एरिया बी पेई जंदा कंढी बै बैल्ट आह्लें दा अपना कल्चर उं'दियां अपनियां छिंजां होंदियां साढ़ियां अपनियां छिंजां होंदियां साढ़े छिंजा च बड्डा पलवान औंदा मेशी ओह् जोड़ पोआंदा ऐ ते उद्धर बाकी होर बड़े कराने आह्ले स्पोर्ट्स ग्राउंड स्पोर्ट्स ग्राउंडें उप्पर जैदा म्हत्तव देना चाहिदा एडमनिस्ट्रेशन नै कि केह् स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिदे गै न जे होग ते कम्म चलग नेईं होग ते फ्ही कुत्थुआं बनने बिराट कोहली ते कुत्थुआं बनने रोहित शर्मा जरूरी निं क्रिकट गै होर बी गेम गेमां

ते बनानियां चाहिदियां इ'यां गै स्हाब कताब चलदा गै ऐ ओह्दे कन्नै केह् होंदा अपना लोक बी खरे रौंह्दे सेह्तां बी खरियां रोह्नदियां ते इक प्रेम भावना बनी रौंह्दी प्रेम भावना इस करियै कि जिसलै आपूं'चे खेडङन ते मिलना जुलना होंदा ओह् लाई लाओ कि इ'यां ब सारे कम्म करा दे कुतै निं मिले जुले ते हफ्ते दे जिस दिन छुट्टी होऐ ते उस दिन खेडन चली जाओ ते सारे लब्भी जन्दे ते सारें दा मन चित ऐ किश होर गल्ल होई जंदी जि'यां इ'यां बेशक भावें अंदरो अंदरी किरसदे रोह्न पूरे हफ्तै ते उस दिन जाइयै शैल होई जंदी गल्ल बात होंदी कुसे कन्नै ते अपना मन किश होर होई जंदा होर केह् होंदा बाकी ते होर कोई चक्कर नेईं ऐ बाकी ठीक गै चलदा सारा कम्म स्पोर्ट्स फैसिलिटियां अज्जें घट्ट न साढ़े इत्थै ते कोई कुतै ग्राउंड ऐ ते उत्थै बनाए दा निं हून इ'यां खुल्ले खेडे कोई शैड शुड होना चाहिदा प्रापर कुतै बरखा कनि बी आइया ते कुतै बंदा बैठी बी जंदा जरूरी निं ओह्दे च खेडै गै कोई होर बी घर च करी सकदा हून कोई लोकें दे ब्याह् ब्यूह् होंदे ते कोई बंदा बरात ब्हाली सकदा उत्थै इ'यां पार्किंग गड्डियां गुड्डियां लाने लोकें दे नेईं ऐ गलियां जाई निं सकदे इन्नी दूर ते बनी जंदा कम्म उं'दा बाकी ते कोई चक्कर निं ते पैह्ले पैह्ले होए हे रजिस्टर्ड ते हून उं'दे जुथ जेह्ड़े न ओह् होइये दे न